में थुआढ़ी हट्टिया में थुआढ़ी हट्टिया पैंट लेती बड़ी ओह् बड़ी गै शैल ही में थुआढ़ी हट्टिया पैंट जेह्की लेती ही ओह् बड़ी शैल ही ओह्दा जेह्का केह् आखदे उसी ओह्दी जेह्दी रंग हा नी ओह् बी नी गेआ जेह्ड़ा नुहाड़ा रंग हा ओह् बी नी गेआ ते पैंट जेह्की ही एह् बी बड़ी शैल ही ओह् जेह्की पैंट होंदी ऐ बाकी पैंट होंदी ऐ रंग चली जंदा बा किश पैंट होंदी ऐ जिंदा रंग नेईं जंदा ऐ बड़ियां शैल होंदियां ते पैंट ओह् अज्ज तक कदें फटी बी नेईं पैंट अज्ज तक जेह्की एह् फड़ी बी नेईं अज्जें तक अजें तक ऐ मेरे कोल ते बो जेह्की पैंट ऐ बो ऐ बी बड़ी शैल ऐ बो खराब बी नी होंदी ऐ जेह्का नुहाड़ा रंग ऐ खराब नी होंदा ऐ ओह् केईं जेह्की पैंट ऐ जेह्की अग्गें तक जेह्की पैंट ऐ ओह् अग्गें तक चलदियां रौंह्दियां अज्जकल दियां पैंटा नेईं रौह्दियां न इ'न्ने चिर ते एह् जेह्की पैंट ऐ ओह् शैल ऐ रैह् अजें तक रवा दी ऐ ते नुहाड़ी जेह्की पैंट ऐ नी एह् यह पैह्लें पैह्लें जमान्ने च होंदियां जेह्कियां पैंटां ते ओह् बड़ियां शैल होंदियां अज्जकल जेह्कियां पैंट चली दियां ओह् बड़ियां ऐसे बड़ियां खराब न झट रंग जेह्की में थुआढ़ी हट्टिया पैंट लेती ओह् बड़ी शैल ही ओह् अजें तक अज्ज तक खराब ई नेईं होई ऐ ते नुहाड़ा रंग जेह्का ओह् अज्ज तक गेआ नी ऐ अजें तक जियां लेती ही में उ'यां देई पेदी उ'यै देई नमीं जेह्का अगर दिक्खग उसी पूरी नमीं हून देई पूरी हून तक नमीं लग्गग इ'यां लग्गग नेईं कदें असें लाती लाई दी ही